हैलो जी जानवी बोल रही है हाँ जानवी आप आए नहीं आज अच्छा ठीक है आप टाइम से आइए और बच्चों का ध्यान रखिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है तो उनका देखभाल के लिए अब बड़ों का तो अपन देख सकते हैं लेकिन छोटो को थोड़ी ना कोई रख सकते हैं बच्चे आज अच्छा तो ठीक है आप इधर आइए और बच्चों का ध्यान रखिए छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही हैगी रोज का मतलब एक और वो नई बाई लगवाई है तो उन्हें ठीक से काम नहीं आ पा रहा है तो आप आइए और